अॼुकल्ह ग्रामीण समुदाय में इलाही प्रकार जा डांस लोकप्रिय आहिनि हिन डांसनि में सभिनी खां वधीक लोकप्रिय डांस त भोजपुरी आहे छो त भोजपुरी डांस जेको आहे उहा पहले बि माण्हू पसंदि कंदा हुआ ग्रामीण समुदाय में और अॼु बि इलाही पसंदि कंदा आहिनि ग्रामीण समुदाय जंहिं में जेको भोजपुरी डांस आहे हुनखे माण्हू जेको आहे हेतिरो पसंदि कंदो आहे कि हुनखे अधिक्तर इलाही अवसरनि ते कंदो आहे जीअं कि कंहिंजो ॿार थो ॼाइ पियो जीअं त कंहिंजी शादी थी थिए पेई या कंहिंजो मुनण थो लहे या कंहिंजो जनियूं संस्कार हले थो त हिन अवसरनि ते माण्हू जेको आहे झटि सां ग्रामीण समुदाय में जेको आहे भोजपुरी डांस खे पसंदि कंदा आहिनि त बसि हुनखे ई ओर्गनाइज़ करे वठंदा आहिनि इलाही डांस अहिड़ा आहिनि जेके हू पसंदि कंदा आहिनि लेकिनि सभिनी खां वधीक भोजपुरी डांस खे पसंदि कंदा आहिनि और हुनखे कुझु बि अवसर थियो कोई कोई बि प्रोग्राम थियो हुन में हुनखे लोकप्रिय उन्हीअ में हुनखे जेको आहे भोजपुरी डांस खे इहो प्रिफर कंदा आहिनि हुनखे ई पसंदि कंदा आहिनि त अॼुकल्ह त माण्हू जेका आहिनि भांगड़ा खे बि पसंदि करनि था पिया और जेका आहिनि इलाही तरह जा डांस आहिनि जीअं कथक आहे और भरतनाट्यम आहिनि हुनखे बि पसंदि करनि था लेकिनि सभिनी खां वधीक उहो सभु भोजपुरी डांस खे पसंदि कंदा आहिनि